ग्रामीण बच्चों के खेलने में और शहरी बच्चों के खेलने में बहुत अंतर होता है ग्रामीण क्षेत्रों में खेलने के लिए खिलौने नहीं होते हैं और शहरी क्षेत्रों में खेलने के लिए अनेक अन्य व्यवस्थाएँ होती हैं गाँव के बच्चे सारा दिन घर के बाहर अपने मित्रों के साथ ही धूल मिट्टी खेत खलिहानों आदि में ही अपने खेल खेलते हैं प्रक्रति के समीप भी रहते हैं घर से बाहर अपने मित्रों के साथ अपने बचपन का ज़्यादा आनंद लेते हैं और ख़ुशी ख़ुशी खेलते हैं उनको माता पिता की अधिक रोक टोक नहीं होती है और ना ही कोई अनुशासन में बंधे रहते हैं वह अपने लिए स्वयं मिट्टी के खेल खिलौने बनाते हैं और खेलते हैं जबकि शहर के बच्चे सारा दिन घर ही में खेल खेलते हैं क्योंकि उनके पास घर में केरम टोईश खिलौने और आदि चीज़ें खेल खेलने के लिए स्वयं ही उनके पास रहती है और उनके पास खुद का खुद का मोबाइल रहता है वह सारा दिन मोबाइल में ही खेल खेलते रहते हैं उनको आसपास से अधिक लगाव नहीं हो रहता है और भी अन्य जगह होती हैं जैसे कि जगह जगह पर पार्क बने रहते हैं जहाँ पर खेल की सभी सामग्री उपलब्ध होती है और अनेक जगहों पर बड़े बड़े स्टेडियम भी बने होते हैं जहाँ पर राष्ट्रीय एवम् अंतर्राष्ट्रीय लेबल पर खेल खेले जाते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के खेल खेलने में बहुत अधिक अंतर है